پنکھا بھی انسانی زندگی کی ضرورت بنا ہوا ہے میں نے ایک اوشا کا پنکھا خریدا تو جیسے اسے لا کے لگایا میں نے کچھ تو وہ صحیح چلا لیکن اس کے بعد اس میں سے آوازیں آنے لگیں گڑ گڑ گڑ گڑ کرنے لگا ڈسٹرب کرنے لگا بار بار جو ہے خراب ہوتا رہا میں اس کو صحیح کراتا رہا اور جو ہے جو اس کے اندر شروع میں جو بات تھی وہ نہیں رہی مجبور ہو کے مجھے اس کو بند کرنا پڑا